तुमची कंपलेन पावल्या म्हाका खूब स्टुडंसानी कंम्पेलेन केल्या कि तू बरी शिकयना तू सारके अटेंशन दिना ट्र्रू इज इट ट्रू ना आमी ते सांगूक शकना ते कोंफीडेनशियल आसा आमची पॉलिसी ना तशी सांगपाची सो सो सो ती फस्ट यराच्या दोन भुरग्यां कडल्यान येल्या की तुमी तेंका एक होमवर्क दिल्लो आनी तेंच्यानी केल्लो आनी तो करून सुद्दा तेंचो ऍफस्ट अशे धरुना म्हणजे तुमी केलो अटॅम्पट तरी केलो डायरेक्टली तेंका व्राँग अशे व्रॉंग ते अशे परत करा की खूब तापयले खंय बरे बट म्हाका तुमचो रिटर्न किते कंसेंट लागतले की तुमी अशे करचेना सो आमचे अशी पॉलीसी आसा की की तुमी कितेय आमी स्टुडंटसा कडल्यान स्टूडंसा कडेन काय व्रॉंग अशे जावंक शकना जावंक दिवंक अलाव करूंक शकना सो तुमी लॅटर केन्ना दितली ओके थेंक्यू